हमें हमेशा अपनी मात्र भाषा को सिखाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि अपनी मात्र भाषा ही एक विशेष भाषा है जिससे अपन हर चीज़ को समझ सकते हैं किसी से वार्तालाप कर सकते हैं यदि वार्तालाप करने में अपन हिंदी भाषा का उपयोग करते तो बड़ा अच्छा लगता है और कुछ लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी भाषा के साथ साथ में वो भी उसी में कम्बाइन्ड हो जाता है क्योंकि हिंदी एक अपनी मात्र भाषा है

अपने भारत में बहुत ही प्रचिलित हैं हमारे धार्मिक ग्रन्थ अधिकतर मात्र भाषा में ही कोवेर्ट किए गए हैं क्योंकि पहले संस्कृतिक में थे लेकिन ज़्यादातर लोगों को मात्र भाषा ही आती है और मात्र भाषा को एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छे से बोल लेता है यदि सभी शासकीय कार्य भी मात्र भाषा में होते हैं तो उससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हर चीज़ को समझ सकता है और यदि इंग्लिश में होते हैं तो उससे बहुत सारे लोग को नुकसान होता है कि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है और मात्र भाषा में यदि लिखा हुआ रहेगा तो व्यक्ति उसको समझ सकता है पढ़ सकता है और उसमें यदि किसी भी प्रकार कि उसके खिलाफ कोई लेक हैं तो उसे भी वो बोल करके उसको कह सकता है कि भईया अपने गलत किया है इसलिए हमें को मात्र भाषा को बढ़ावा देना चाहिए हमारे भारत में हिंदी को विशेष दर्जा है और भारत सरकार ने भी हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया है जिससे सभी को पढ़ने में लिखने में समस्या ना हो क्योंकि हिंदी अपनी मात्र भाषा है जो हमेशा प्रचलित है